जय झूलेलाल हां हे तव्हां सही पुछियो की जेका ॿाहिरां माणी माण्हू ईंदा आहिनि त असांजे से छा फ़ाइदो मिलंदो आहे ॾिसो जेका ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि हो पंहिंजो पैसो खणी ईंदा आहिनि ठीकु आहे राइट रुॻो पोइ असांजे जेका दुकानदार आहिनि या होटल आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदो मिलंदो आहे हाणे जीअं कोई माण्हू कशमीर वेंदो आहे त जे कशमीर जी स्टेट आहे उनमें ॾाढी सुठियूं सुठियूं शइ ॾिसण वास्ते मिलदी आहिनि हो पैसो ख़र्चु करदा आहिनि हो पैसो असांजी इंडिया में त ईंदो आहे ॿियो ॿाहिरि थोरी वेंदो आहे असांजो जेको धन रक्षक आहे जेको इंडिया जो हुनजी बढ़ोतरी थींदी आहे अगरि हो रिक्शे ते घुमदा आहिनि जेका लो क्वालिटी जा आहिनि त उन्हनि खे बि मदद मिलंदी आहे छोकी ओ रुपए जी जगह ॾह रुपिया ॾई वेंदा आहिनि त उन्हनि खे बि फ़ाइदो थींदो आहे ऐं जे असांजे रेस्टॉरेंट में वेंदा आहिनि त असां ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं की ॿाहिरां ॿाहिरां माण्हू आया आहिनि की हलो ठीकु आहे खाईंदा पीअंदा असांजो नालो थींदो हा छोकी नालो थींदो ई हिते हिते ईंदियूं आहिनि हो पंहिंजे घर ॿाहिरि वेंदा आहिनि त हुते ॿुधाईंदा आहिनि की असां अॼ अहिड़ी अहिड़ी जॻह असां वियासीं हुते वञ वेंदा हुते वञो हुते खाइण पीअण में ॾाढी सुठी शइ छय आहे त ॾिसो असांजे विकास में उन्हनि जी मदद त आहे हां घणेई अहिड़ा बि ईंदा आहिनि जेका ॿाहिरां ईंदा आहिनि जीअं असांजे टैक्स लगंदो आहे ॿाहिरि जो माण्हू ईंदा आहिनि हो ॾिसंदा आहिनि की हिननि जे दे अस देश में छा छा तो हले और छा छा शइ तयार थिए थी थो हुन अंदरि बि असांजो कंप्रोमाइज़ करे वेंदा आहिनि की ठीकु आहे ईअ असां तव्हांजे साण मिली करे हे कम करण चाहींदा आहियूं की साॻा जीअं असांजे वास्ते बि फ़ाइदो मिले ऐं तव्हांखे बि फ़ाइदो मिले हाणे जीअं एक्सपोर्ट आहे एक्सपोर्ट करण में मदद मिलंदी आहे हो असांजे वटि ईंदा आहिनि असांखे अगरि ऑर्डर ॾेई वेंदा आहिनि असां हितां माल ॿाहिरि मोकिलींदा आहियूं त असांखा त भई डॉलर में पैसा मिलंदा आहिनि न भई पोइ उन ई मिलंदा आहिनि भई हुनजे हिसाब सां असांजे रुपए जी वेल्यू वधी वई न भई हो असांखे रुपए जी जगह ॾह रुपए ॾई वेंदा आहिनि असांजी बढ़ोतरी थी हां उन्हनि खे हे फ़ाइदो थींदो आहे की हुनजे देश में हे शइ आहिनि ई कोन्ह की भई जेका जीअं ॾिस एक्सपोर्ट कपिड़ो थींदो आहे हा कपिड़ो चाइना खां बि घुराईंदा आहिनि इंडिया खां बि घुराईंदा आहिनि लेकिन इंडिया के अंदरि उनखे फ़ाइदो मिलंदो आहे छो की इंडिया अहिड़ी शइ आहे की हो सभिनि सां मिली करे हलंदी आहे कॾहिं बि किसी से कै तोड़दी कोन्हे कोई बि असांजो पर्यटक ईंदो आहे ॿाहिरां त पहिरियों घणेई जेका बिजनिसमैन आहे उहेहे ॾिसंदा आहिनि की असांखा फ़ाइदो छा आहे विश्वासु विश्वासु में असांजे इंडिया जो हथ आहे की अगरि हो असांखे ऑर्डर ॾई वेंदा आहिनि अगरि पैसो ॾेई वेंदा आहिनि त असां हुन विश्वासु जे अंदरि हुनखे माल बि मोकिलींदा आहियूं हा बाक़ी इंजॉयमेंट जे अंदरि इंजॉयमेंट ॾाढो ई आहे कशमीर वेंदा आहिनि श्री नगर वेंदा आहिनि मंसूरी वेंदा आहिनि हरिद्वार ईंदा आहिनि हरिद्वार बि ॾिसंदा आहिनि माण्हूनि खे अरे भाई कीअं स्नानु था करण जेकी सुठो सुठो होटल में रहंदा आहिनि त सुठो पैसो ॾेई करे वेंदा आहिनि हे हुननि जी ख़ासियतु आहे की पैसे में खरा आहिनि पैसा बिल्कुलु हथ पे एडवांस ॾींदा आहिनि उनखां पोइ सर्विस वठदा आहिनि बाक़ी त ॾिसो बाक़ी हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो वीचार आहे मुंहिंजे हिसाब सां ईंदा आहिनि त असांजे देश खे तरकी मिलंदी आहे ऐं हुननि खे सुठो बि फ़ाइदो मिलंदो आए हाणे जीअं ॿाहिरां ईंदा आहिनि उनजा उन्हनि जा राष्ट्रपति ईंदा आहिनि हुनखे सुठो मिलंदो आहे थो असांखे ऑर्डर बि ईंदा आहिनि की असां असां सां मिली करे भई हे कम कयो त असांजी गवर्मेंट हुननि खे चवंदी आहे की असांजे कशमीर में जॻह आहे जीअं टे सौ सतरि आर्टीकल्स हटी वियो आहे अ त हुते तव्हां पंहिंजी जमीन ख़रीदे सघंदा आहियो पंहिंजो बिजनिस लॻाए वठदा आहियो या बिजली लॻाइण वास्ते तव्हांखे प्रोडक्शन प्रोडक्शन मिलंदी आहे हुनमें हुनखे फ़ाइदो मिलदो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां पर्यटक अचनि सां ॾाढो फ़ाइदो आहे